में मड़ो आनलाइन बूट आर्डर कीते हे ओह् इन्ने बेकार निकले आक्खने दी गल्ल नी इक्कै दिने घस्सी गे केह् सनां तुसेंगी अ'ऊं पैहे् नास होई गे मेरे पैसे दा नास होई गेआ पूरा सत्त अट्ठ सौ रपेआ खरचोई गेआ मेरा ते आया किश नी ओत्त ढंगा दा इक बारी लाने कन्नै बूट त्रुट्टी गे इ'यां त्रप्पड़ जन दित्ते दे हे

केह् सनां दुआरा नि अ'ऊं बूट लैगी आनलाइन आखदे आनलाइन चीज़ां बड़ियां शैल होंदियां भई कपड़े नुआए ते आए शैल बूट नुआया ते बूट मेरा खराब होई गेआ थल्लेआ भज्जी गेई इयां दोह्रा गै जियां प्लासटिक दा बूट नी होंदा कुदै थल्लेआ गै भज्जी गेआ ओह् इन्ना खराब बूट आक्खने दी गल्ल नी उप्परा दिक्खने गी बड़ा शैल में आक्खेआ पंज छे म्हीने कड्डी छुड़ोग पंज छे म्हीने कुत्थुं उन्नै पंज दिन बी नी कड्ढे छड़ा नेआ बूट भेजी गेआ आनलाइन बूट नी लैगी अ'ऊं बूट मेरे खराब निकले में जिन्ने बी बारी मंगवाए बूट नी शैल भेजदे तुस सूट मंगवाया ते सूट में ओह् शैल निकलेआ में द'ऊं त्रै होर बी नुआए बूट नी मेरे शैल निकले केह् आक्खां हून मेरे पैसे बी बड़े वेस्ट होई गे न समझ नी औंदी एह् इन्ना पागल की बनांदे न अहें गी लोक बड़ा पागल बनाऊ उड़दा एह् नेह् बूट नी भेजेओ दुआरै थुआढ़ा ऐप गै बन्द करी उड़ना में कंपलेन बी कीती ही भई बूट नी शैल आए दे न बूट खराब भेजे दुआरा कोई लै नी इनें बूटें गी इ'यां इन्ना बेकार बूट मेरे पैसे बी वेस्ट होई गे घरा गाली बक्खरियां कि भई बूट देओ नुआने तुगी कम से कम चलदे हे में आखेआ पंज गै दिन कड्डू उड़दा तां बी बड़ा इक्कै दिनै त्रुट्टी गेआ नमीं लुक्क पेदी ही थल्लेआ बक्खी बक्खी होई गेआ ओह् बेकार इ'यां दबारा अ'ऊं कदें बी बूट नी नुआगी जेह्का बी आक्खो में नी आक्खना बूट नी नुआए ओह् बूट नी शैल आए दा ऐ बेकार जेह् बूट भेजदे होंदे तुस असें ते इन्ना पागल बनांदे ना आक्खने दी गल्ल नी ऐ इन्ने सड़े दे बूट हे बेकार जेह् नेईं नुआंदी अ'ऊं बूट थुआढ़े ऐप उप्परा दबारै छड़े कपड़े गै नुआए हे अगर कपड़ा बी कोई खराब होंदे में दबारा नुआना निहा सूट बी नुआऊ उड़ेआ हून एह् आह्ले सूट पता नी कनेह् औंदे न बूट नी नुआई में बूट इक होर नुआए दे कैंसल कीते कि भई पैसे वेस्ट होई जाने इयां केह् फायदा इनें बूटें नुआइयै बूट नी नुआने नुने बूट बिलकुल बेकार हे दबारा नी अ'ऊं बूट लैगी चलो केह् आक्खना हून आपूं दिक्खियै लैते दे होंदा हट्टिया दा कुदै ज्हार रपेऽ मेरा बची जाना हा ज्हार रपेआ दा बूट ते चलेआ इक दिन बी नी